हँ कि लेबै हँ हँ सिमेन्ट छै बहुत सारा सिमेन्ट छै ओ सिमेन्ट यऽ एफ्फार यऽ एफ्फार टू ओकर बाद यऽ अहाँके बिरला बहुत सारा कैटेगरी यऽ सिमेन्टके एखन तऽ चारि सओ टका चलैए आओर कोइ दस बीस कम भए जएतै अएबै लेबै तब ने ओ आओर कि सब लेब हँ यौ सरिआ तऽ छै लेकिन सरिआ एहिबेर महगा भए गेलैए दस मनके अहाँकेँ बहत्तरि सओ टका पड़त क्विन्टल कम बेस कै देबै कतेक लेबै से ओ भए जएतै कम बेस टोटलमे कम कै देबै बारह एम एम के तऽ रेट तऽ वएह छै जै एम एम ली दस एम एम लिअऽ आठ एम एम लिअऽ चाहे बारह एम एम लिअऽ हँ रेट तऽ वएह हेतै टोटलमे कम कै देबै एक जगह हिसाब कै के बालुओ यऽ गिट्टिओ यऽ छत पिटैवला गिट्टीसे यऽ छोटका जीरावला से यऽ ओकर बाद बालू यऽ अहाँकेँ ललका बालू उजरा बालू सेहो यऽ

बालू कतेक पैँसठ सओ टका सेफ्टी हैत एक सओ अथी लेबै ने टिना टेलर आबै छै सेफ्टी एक सओ नहि तऽ अस्सिओके चलै छै टेलरमे जतेकमे भरि जाए हँ रेट तऽ अभी सब छत मकान बनबै छै रेट तऽ हमरा भाड़ा खरचा लागै छै रेट तऽ बढ़ि गेलैए भाड़ापर रूम रूम लेने छी सबटा गिरेलहुँ यऽ हमरो महगा पड़ि गेलै हँ हँ सबकिछु अहाँकेँ लिस्ट बनै देब आओर सारा लिस्टके हिसाबसे अहाँकेँ कमसम कै देबै